हेलो जय झूलेलाल हा हा थींदियूं आहिनि कंहिंजे लाइ खपेव घणे साले जो अच्छा त तव्हां कंहिं महिल म मोकिलण लाइ कंफ़र्टेबल आहियो सुबुह जो बि बैच आहे शाम जो बि बैच आहे मां शाम जो चाइ चईं का छह बजे ताईं आहे हिक बैच ॿारनि जो योगा करण जा जाम फ़ाइदा थींदा आहिनि जीअं की हाणे असांजा ॿार फ़ोन था हलाइन त हुनसां माइंड हुननि जो मेडिटेट कंदा त हुननि जो माइंड थोरो फ़्रेश थींदो ऐं हुनजो पढ़ाईअ में जाम मन लगंदो ऐं सजे ॾींहुं जी थकावट जो हूदी मिटजी वेंदी ऐं हेल्दी बि रहंदा ॿार हा ॿियो कुझु पुछिणो हुयो तव्हांखे हो डिपेंड कंदी आहे मतिलबु हाणे तव्हांजो ॾह साले जो बब्बू आहे त हुन लाइ त ॿी हज़ारे जी फ़ीस हूंदी ऐं जो पंजे साले वारो आहे हुनजी थोरी घटि हूंदी हुनजी पंद्रहं सौ हूंदी हाणे हिनमें छा घटि कयूं योगा सां त सिहत ई ठहंदी सिहत में थोरी कोम्प्रोमाइज़ कबो आहे हलो ॿिनिनि जो मिलाए करे टे हज़ार वठंदीमाव हुते सभु आसनु थींदा आहिनि चक्रासन पद्ममासन जे को बि आसनु ॿारनि जे लाइ सुठो थींदो उहो असां ॾिसी करे हुननि जी हेल्थ ऐं हुन ई हिसाब सां हुननि खे आसनु कराईंदासि शाम वारे बैच जी चारि चईं सां छह बजे ताईं थींदी आहे छा मतिलब तव्हां छा चवण थी चाहियो सम्झि में न आहियो हा योगा त सिखी वेंदा पर तव्हां अॻियां बि कंटिन्यू कंदव त ॿार जे लाइ सुठो आहे छो की त पोइ ॿिया बि हो हेल्दी फ़िट रहंदो ऐं तव्हां बि कयो मां त चवां थी असांजे वटि वॾनि जा बि आहिनि बैच हा हा हा हा तव्हां फ़ोर्म वोर्म भरी करे फ़ॉर्मेलिटी पूरी करे छॾिजो पोइ मोकिले छॾिजो ॿारनि खे कल्ह सां ई हा हा जय झूलेलाल